अज्जकल दी जेह्ड़ी टैक्नालाजी ऐ ओह् इन्नी अडवांस होई गेदी इन्नी अग्गें बधी गेदी ऐ कि तुस घार बेठे दे ओ तुसें अजें म्हीने बाद कुतै जाना ऐ तुस हूनै दिक्खी सकने ओ किस टाइम उप्पर जिस टैमा उप्पर तुसें घरा निकलना केह्ड़ी गड्डी च निकलना तुसें ठीक ऐ तुस अपनी टिकटां घार बैठे दे बुक करी लेऔ कोई जरूरत निं ऐ मती दौड़भज्ज करने दी पैहलें स्टेशन उप्पर जाओ एह् करो बो करो ठीक ऐ ते कि जियां साढ़े उत्थे हून लगी गेदियां ई बस्सां ठीक ऐ पैहले है नी ऐ हियां पैहलें सारे लोकल च जांदे हे ठीक ऐ बड़ा सफर करना पौंदा हा हून लग्गी गेदी ई बस्सां ठीक ऐ इक ते ओहदे च कोई मतलब कि कोई ओह् करी नेईं सकदा कि पैहे रक्खी ले थोह्ड़े कनैक्टरै ने अपने कोल बाकी ड्रैवरै गी दित्ते ओह होंदा नेईं ऐ सारा ओह्दे च आनलाइन टेक्नालाजी आह्ला सिस्टम ऐ ठीक ऐ उ'नें आनलाइन टिकट कट्टनी ओह् सारा रकार्ड चली जाना उं'दे आफिस च भला उनें केह् रकार्ड रक्खे दा उत्थें उस बस्सा दा इक उ'नें ऐप बनाए दा ओहदे च सानूं घार बैठे दे दिक्खी सकने आं उन्नै बस ने किन्ने बजे निकलना कुत्थै पुज्जी दे ऐ सानूं घरा किस टैम उप्पर बस आए कोई दो बजे बस्सा ने पुज्जना ऐ सानूं ओह्दा पूरा टाइम दिक्खी सकने आं कि उस ब उस बस्सा ने दो बजे जे सानूं घरा निकला दे आं तो ओह् बस सानूं ऐ ते इसलै बस कु'त्थें होनी ऐ पुज्जी दी किन्ने बजे ओह् कुत्थें होनी ओहदा हर इक चीज ओहदा इक निक्की निक्की चीजा ते हर इक इक कदम उप्पर ओह्दा पता लग्गी जाना कि बस इसलै उत्थें पुज्जी ऐ उत्थें पुज्जी ऐ उत्थें पुज्जी ऐ सब किश पता लग्गी जाना सानूं जियां थोह्ड़े पिच्छे जेही दी गल्ल ऐ मेरा इक दोस्त हा ओह् जा दा हा उतराखंड ठीक ऐ उन्नै अपनी टिकटां कराइयां ठीक ऐ ते उसी मतलब कोई इन्नी जानकारी है निं दिक्खना नेईं आंदा हा ठीक ऐ ते ओह् मिगी पुच्छा दा उन्नै मिगी खाल्ली अपना ट्रेन नम्बर सनाया कि एह् ट्रेना दा नम्बर ऐ ते में इत्थुआं उत्थे जा दा आं में उसी सारा कड्ढियै देई ओड़ेआ इन्ने बजे ट्रेन जानी तेरी इन्ने बजे तेरी ट्रेन उत्थें पुज्जी जानी इसलै तेरी ट्रैन कु'त्थें पुज्जी दी में उसी ओह् बी दस्सी ओड़ेआ आंदे होई बी उऐ होएआ जे एहदा इक फायदा जे ट्रेन लेट होऐ बंदे गी पता लग्गी जंदा कि हां मेरी ट्रेन लेट ऐ भाई में थोह्ड़े चिरें घरा निकलना में उसी सारा किश दस्सी ओड़ेआ उन्नै बचारे गी सारा किश पता लग्गी गेआ उसी कि इ'यां ऐ इ'यां ऐ आंदे होई ओह्दी ट्रेन घैंटा लेट आई ओह् बेचारा मिगी बोलेआ मेरी ट्रेन नेईं आई ट्रेन नेईं आई शायद निकली गेई खरै केह् होई गेआ ऐ ट्रेन की नेईं आई ऐ फिर में उसी सनाया जिसलै में दिक्खेआ टैम उप्पर लोकेशन लूकेशन उत्थे दस्सा दे भला इक घैंटा ट्रेन लेट आनी ते जिसले में उसी सनाया ओहदे बाद च स्टेशन उप्पर अनाउसमेंट बी होई गेई कि ट्रेन तुं'दी इक घैंटा लेट आनी ऐ ते टेक्नालाॅजी दा इन्ना फायदा होंदा जियां साढ़े मतलब कि पराने बंदे हे उं'दे कोल इन्नी फैसीलिटी नेईं ऐ ही उंदे कोल इन्ना किश निं ऐ हा भला ओह् इ'यां करें जियां हून मेट्रो आई गेदियां मेट्रो च पता नेईं लगदा इक झडका बजदा इत्थुआं उत्थें पुज्जी जंदा बंदा पता नेईं लगदा कि कुत्थें ऐ बंदा कु'त्थें पुज्जी गेआते इ'यां खिच्चियै कोई दो चार मैंट्ट बी है नी लगदे हैन इत्थुआं उत्थुआं मैंट्टें च बंदा पुज्जी जंदा ते अपनी बस्सै च पैह्ले जेह्ड़ी दूइयां गड्डियां हां धक्के खंदे रौंहदे हे उं'दे च घैंटा घैंटा उ'नें चलना गै नेईं रुकी गै रौहना इक इक जगह सवारी चाहिदी उनें'गी सवारी पर जंदू दी टेकनोलाॅजी आई गेदी ऐ गौरमैंट ने साढ़ी ने इन्नी तरक्की करी ओड़ी दी कि उ'नेंगी इन्ना ओह् करने दी जरूरत गी नेईं पौंदी ऐ जियां फ्लाइट दी कुसै ने टिकट बुक करानी अज्जकल आनलाइन सब किश दस्सी ओड़दे टीवियां च गै चौबी घैंटे जे किश चला दा एहकड़ी फ्लाइट उत्थुआं कैंसल होई गेई एह् होई गेआ बो होई गेआ सब किश दस्सी ओड़दे उत्थें टिकटां बुक आपूं करो सारा किश आपूं करदे जाओ लाइसेंस लेई आपू बंदा अप्लाई करी सकदा आधार कार्ड बनवाना होऐ ओहदे आस्तै बंदा आपूं अप्लाई करी ओड़ै कोई गौरमैंट नौकरी दा फार्म फिल करना होऐ आपूं भरी ओड़ेआ जियां हून एस एस सी दे फार्म लगा दे पिच्छे नेही सिवल सर्वसिस दे काम्पीटिटव ऐग्जाम ऐ ठीक ऐ में आपूं ओहदा फार्म भरेआ आपूं ओह्दी रजिस्ट्रेशन कीती आपूं सारा किश कीता टैम नेईं लग्गेआ कन्नै मिगी पता बी लग्गी गेआ निं भला केह् केह् होंदा कि'यां होंदा केह् केह् भरना होंदा बिच्च इक ते मिगी ओहदे कन्नै जानकारी बी मिली दूआ मिगी पता बी लग्गी गेआ ओहदे च केह् केह् भरना हा केह् कि'यां किश करना हा उब्बी होई गेआ फिर ओहदे बाद फार्म बी आपूं लाया पैहे बी बचे मेरे जेह्ड़े मीं दकानै आह्ले गी उत्थें सौ रपेआ देना हा पैहे बी बची गे ते मिगी जानकारी बी थ्होई गेई ते मेरा फार्म बी लग्गी गेआ ओह्दे बाद में अपनी स्हेलियें गी दस्सेआ उ'न्दे कोला फार्म भराए उ'नेंगी दस्सेआ भला कि'यां कियां भरदे उ'नेंगी बी दस्सेआ कि'यां कि'यां भरदे दूए गी बी जानकारी दित्ती भलां इ'यां इ'यां करना उत्थूं खुल्लना इ'यां होना बो होना सारा किश कीता कि मतलब कि अज्जकल दी टेक्नालाजी दा सानूं इन्ना फायदा ऐ बंदा कुतै बैठे दा उसी कु'त्थुआं दी जानकारी लब्भी जंदी ऐ कोकडी ट्रेन किन्ने बजे निकलनी ऐ केह् होना बो होना सारा किश पता लगी जंदा फ्लाइट दी टिकट बंदा आपूं बुक करदा कन्नै एह् होंदा कि पता लग्गी जंदा कि कोई बंदा कमीशन ते नेईं ना खा दा फार्म भरान जाना लाइसेंस ताईं अप्लाई करन जाना कक्ख बी करना होऐ कोई बी थोह्ड़ा बी आनलाइन दा कम्म कराना होऐ जे सानूं जाचै नि दफ्तरै च जियां एल आई सी होई गेई साइबर कैफे आह्ली दकानां होई गेइयां इत्थें जाचै ते एह् मतलब कि एह् बिच्च अपने पैहे लैंदे जे उन्दे कोला फार्म भराओ जियां हून में फार्म भराया हा ठीक ऐ ते उत्थें गै मेरी भैन ने फार्म भराया मेरी भैन फार्म भराई आई दी ही ओह् दकाना उप्परा ओह् फार्म ते कुड़ियें दी फीस हैनी ऐ ही ओह्दे फार्मै च उ'नें दित्ते दा कि भला कुड़ियें दी फीस हैनी लग्गनी कुड़ियें दा फ्री फार्म होना मेरा फ्री होना ते मेरा फ्री हा ते मेरा ते पूरा फ्री हा पर लेकिन मेरी भैन ने केह् कीता कि भरेआ ते उ'नें ओह् दकाना उप्परा भराया हा पर लेकिन होएआ ते ओहदा बी फ्री पर लेकिन उ'नें केह् करना पेआ दकाना आहले गी फीस देनी पेई जेह्ड़े उ'नें दकानै आहले ने भरने दी फीस गै सौ रपेआ लेई लेई ओह फार्मे दी फीस सौ रपेआ ते हल्ली चलो कुडियें दी फीस ऐ निं ऐ ही फार्म भराने दी खाल्ली ओह्दी गै फीस ही ते दकानै आहले ने लेई लेई नी ओहदे कोला सौ रपेआ जे ओह् आपूं भरदी ही उसी जानकारी थ्होनी ही सारा कुछ होना हा किन्नी मदद करदी ऐ साढ़ी टैक्नोलाजी पर लेकिन लोक समझदे नेईं हैन लोक सोचदे कि एह् किश सानूं लुट्टा दे न आनलाइन तुस इत्थें बैठे दे ओ तुं'दा कोई शैह्र गेदा तुं'दी भैन भ्राऽ कोई मम्मी पापा कोई शैह्र गेदे उ'न्दे कोल पैहे मुक्की गे जां उ'न्दे कोल पैहे घट्ट न उ'नें कोई समान लेई लेदा बिल कटाई ओड़े दा पर उं'दे कोल पैसे घट्ट न तुस इत्थूं आनलाइन पैमेंट करो ते फोनै च ओहदे फोनै च दकानै आहले गी पैमेंट कीती पैहे होई जाने जाने टुरी ठीक ऐ टेक्नोलाजी बड़ी मदद करा दी ऐ बस लोक इ'यां सोचदे कि एह् उल्लू बनांदे न अज्जकल एह् बो मतलब कि समझना चाहिदा कि जो ऐ साढ़ी भलाई आस्तै गै कुछ गलत नेईं ऐ फोन ऐ फोनै च सानूं किन्ना किश दिक्खी सकने आं कोई के सब किश आई जंदा अज्जकल सब किश कक्ख बी दिक्खने होऐ हर इक चीज निक्के कोला निक्की चीज आई जंदी कोई ओह् नेईं होंदा ऐ अराम कन्नै जो दिक्खना अपने मजे कन्नै बेहियै दिक्खो एह्कड़ी बस किन्ने बजे जानी टैमे दे घरा निकलो घरा आहलें गी बी पता लगदा रौंह्दा बच्चा इत्थे पुज्जेआ साढ़ा बच्चा उत्थें पुज्जेआ साढ़ा सब किश पता लग्गी जंदा अज्जकल